جب میں کوئی کام کیا کرتا ہوں تو اکیلا کام کرتے کرتے دل نہیں لگتا ہے تو اس کے ساتھ میں گنگنایا کرتا ہوں ہندی میں یا اردو میں جو اشعار یا گانے ہیں اس کو میں پڑھا کرتا ہوں تاکہ میرا کام بھی جلدی نکلتے رہے محسوس نہ ہو کہ میں کام کر رہا ہوں تو میں گانا گنگناتے رہتا ہوں اکثر تو میں زیادہ تر یہی گانے گھنگھناتے رہتا اشعار کہ بچپن نے لکھی کہانی میری کیسے بدلتی ہے جوانی میری سارا سمندر میرے پاس ہے بس ایک بوند پانی کی تلاش ہے اکثر میں یہی گانا گنگنایا کرتا ہوں تو میرے کام بھی نکل جاتا ہے اور ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ میں کام کیا کر رہا ہوں تو اس لیے اور مزہ بھی آتا ہے ٹائم پاس ہو جاتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے یہ گنگنانے میں تو جب کوئی حضرات نہیں رہتا ہے پاس میں اکیلا رہتا ہوں تو اپنا گانے بھی گنگناتے رہتا ہوں پڑھتے رہتا ہوں اور ٹائم بھی پاس ہو جاتا ہے اپنا ذہن کو بہلاتا ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے ہم کو یہ گانا گنگناتا ہوں ہمارے طرح اور بھی حضرات جس کا دل نہیں لگتا ہے کوئی کھیتوں کے کام میں ہے تو وہاں بھی گانے گنگناتے